हां जी

नेईं मैडम जी नेईं मैडम जी मी कोई पर्स नी लब्भेआ थुआढ़ा

अच्छा केह्ड़े रंग दा हा मैडम जी थुआढ़ा पर्स हां अच्छा अच्छा अच्छा रुको मैं दिक्खना ठीक रुको मैं दिक्खना हां लब्भेआ इक पर्स ओह्दे पर नाम लखोए दा थुआढ़ा गै कशिश ऐ ओह्दे उप्पर थुआढ़ा थुआढ़ा पर्स ऐ ओह् ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ मैं आना आना आना ठीक ऐ